हलो भोपाल के इलेक्ट्रिक इस्टोर से बात हो रही मेरी जी सर मुझे एक लेपटॉप लेना था मेरा बजट है अपना सिक्स्टी थाउज़ेंड के अपरोक्स मेरा बजट है तो मुझे एक एक बढ़िया कॉन्फिगरेशन जो भी है लेपटॉप का वो बता दीजिए मुझे ई एम आई पे लेना है लैपटॉप हाँ सर दस पंद्रह भी मैं कर दूँगा डाउन पेमेंट पर आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कॉन्फिगरेशन के लिए कौन सा लैपटाॅप मेरे लिए बेटर है और कौन सा लेपटॉप मुझे मिल सकता है अवलेबल हो जाए मतलब में इन में

देखिए मैं प्रेफर तो ये करूँगा डेल में जाना है मुझे तो आप मुझे डेल में ही बताइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो आप एच पी के बारे में बता दीजिए एच पी के कॉन्फिगरेशन क्या हैं आपके पास अभी कौन कौन से प्रोसेसर एवलेबल है जेनेरेशंस वगैरह थोड़ा सा

ओके ओके

जी जी तो एक काम करिए मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ बजाज कार्ड वगैरह एक्सेप्टेबल है क्या मतलब मैं ई एम आई का ई एम आई कार्ड पे लेता हूँ तो जी जी तो मैं एक काम करता हूँ आपको कि मेरा जो बजाज कार्ड है वो आपको मैं भेज देता हूँ नंबर भेज देता हूँ मेरा तो एक बार आप उस चीज़ को चेक कर लीजिए ताकि मैं लेपटॉप लेने के लिए आऊँ बाकी मैं आपके शोरूम पे आके विज़िट करके सारी चीजे़ं प्रोसेस क्लियर करता हूँ